जोङो अमा फिसियो दाउ फिसियो ओमफ्राय जों बोरमा फिसियो अमा फिसियो दाउ फिसियो बे दावा दाउ बोरमाखौ जोङो आलासि जानो थांबा माने आइखौ जोंहानि आइखौ नायनो होलाङो आरो बिदिनो आदारफ्रा जोबना होबा जा खस्थ' जायो ओमफ्राय बिदिनो थास' हाब्रबनांगौ माइरंजों रुना होनांगौ माइरंजों रुना होनायावबो दै रोगानांगौ खस्थ'नो ओमफ्राय बिदिनो अर बन दाब्रबनांगौ बन गैयाबा खस्थ' जायो ओमफ्राय बिदिनो ओमफ्राय माइरं रुना हैनांगौ आरो रुखांनानैबो गुसु खामनांगौ जों अमानो आदार होनोबा गुदुं गुदुं जानो हाया ओमफ्राय बिदिनो जों आलासि जानो थांब्लाथाय जोबोद खस्थ' जायो आरो रावबो नायनो गैया जायो आइखौसो नायलांनो होयो जों ओमफ्राय दाउफोराबो बिदिनो आदार सारना होनांगौ आदार सारना होबासो दाउफोरा सिरि थायो आरो बिदिनो बेमार जादोंबाथाय माने स्रनो थैलांजोबखायो आरो मासेबो थांना थानायनि माबा गैया जायो आरोना ओमफ्राय अमाफोराबो बिदिनो बेमार जाबा जों खस्थ' मोनो माने ओंखाम जानो मा जानो खुहाबा माया जायो थैसिगोन्दां थैसिगोन्दां सानो आरो ओमफ्राय बिदिनो ओमफ्राय अमाया बिदिनो मुलि देना होबा हामो पेरासितामुल देना होनांगौ जों माने जोबोद आदोर लानांगौ आरो अमाखौ बेमार जायोबा ओमफ्राय अखाबो फिसिनो हाया अमाखौ अखा हादोबाबो जों अखा जों मानसिया सिजानानै अमाखौ गलाराव खाना दोननांगौ ओमफ्राय बेयावनो जिगाब बना होनांगौ अमानो दाउनोबो जों दैनोबा खाथाख' खाथा ख'वाव खानांगौ दावदैखौबो जों माने जोथोनाव लाखिनांगौ आरो दाउनि बिदैखौबो ओमफ्राय बिदिनो फिसा गनायावबो फिसा गखांनानै फिसा ओंखारबाथाय फिसा ओंखारबाथाय जों फिसाखौ बोखाना होनांगौ दाउनि बाख्लाखौबो दाउनि बाख्ला माबाखौबो बोखाना होनांगौ जों आदोर लानांगौ आरो ओमफ्राय बोरमाखौबो जों फुङावनो हैनांगौ ओमफ्राय फुङावनो हैनानै आरो सानफुङावबो दोस्लायनांगौ सानफुनङा सानफुङावबो दोस्लायनानि ओमफ्राय बिदिनो मोना मोना लायलायनांगौ ओमफ्राय दै दौनांगौ सामफुङावबो बोरमानो